بہت سارے مضمون ہمیں پسند ہیں اور علماء کرام کے بہت سارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان کے مضامین ہمیں بہت پسند ہیں اللہ نے ان کی قلم میں وہ صلاحیت دی جو لوگوں کے لیے دین دنیا دونوں کے لیے ترقی کے لیے وہ کافی ہوتا ہے مضمون پڑھنے سے اور جیسے کہ بہت سارے حضرات بہت سارے علماء میں حضرت مولانا علی میاں علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی بھی ہیں ان کے بہت سارے مضامین پڑھ کر کے بہت زندگی گزارنے کا کس طریقہ سے چاہیے وہ بہت ساری چیزوں کو اس میں ملا اور اللہ نے ان کو ان کی صلاحیت دی کہ اپنے ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک بھی اس کے مضامین کو پسند کیے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے ہم سبھی کو چاہیے کہ بہتر سے بہتر مضامین کو پڑھیں لکھیں اور بہت سارے مضامین ایسے بھی ہیں جو لوگوں کی زندگی کے لیے زندگی برباد کرنے کے لیے ہے ان مضامین سے ہم سب کو بچنے کی ضرور